मैंने आज मार्केट में गया और अच्छी मार्केट लगी थी मैंने तीन चार दुकान देखा था तीन चार दुकान घूमा था और फिर जो जैकेट तनी थी मुझे एक जैकेट उसमे में से पसंद आ गई वहाँ पे तो अच्छी लग रही थी मैंने ले लिया था बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ दुकान पे फिर मैंने उसे घर लाया तो वो मतलब देखने में अच्छा नहीं था मुझे यहाँ पे घर पे नहीं पसंद नही आया और फिर घर के लोगों लोग भी बोले थे ये कैसा जैकेट लाई हो अच्छा नहीं लग रहा है फिर इसका कलर्स भी नहीं अच्छा है और जबकि मैंने नीली कलर का जैकेट लिया था लोगों के कहने पे मेरे मन में भी वो आ गया वाकई में जैकेट उतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर दिख रहा था फिर लोग बोलने लगे जैकेट का कलर अच्छा नहीं है उसका बटन नहीं सही है तो ये हल्का है ऊनी नहीं है गरम नहीं देगा मतलब तमाम प्रकार के लोग इसमें कमियाँ निकाल रहे थे तब मैंने उसके बारे में सोचा मैं क्या करूँ इसे फिर उसे वापस करने के लिए सोचा कि किसी को भी पसंद नहीं था मुझे भी नहीं पसंद था मुझे तो वहाँ पसंद था घर पे नहीं पसंद आया लोगों कहने पर मेरे पति को भी नहीं पसंद था मेरे बच्चे को भी नहीं पसंद था घर के बाकी लोगों को भी नही पसंद आ रहा था अच्छा ही नहीं था फिर उसे मैंने वापस करने का सोच लिया मैं फिर उसे वापस करने गया